अपन घरक साफ सफाइ लेल तऽ जे छै से रोज हर केओ जे छै से हमसब झाड़ू पोछा आओर जे भी किछु होइए जे करिते छी साथमे अपन जे छै से आसपासके सफाइके लेल जे अपन घरकेँ साफ सफाइ कयलाके बाद जे कचड़ा होइ छै जे अपन सरकारी कर्मचारी द्वारा जे छै से जे नियुक्त कयल जाइ छै से जे काम करैवला यऽ ओ जे छै से अपन जे हमसब घरकेँ साफ सुथड़ा कए कऽ जे घरके कचड़ा बाहर राखै छी ओ सब आब जे छै से अपन उठाकऽ लए जाइया तकर बाद जे छै से समय समयपर जे छै से मच्चछर माछीकेँ मारैके लेल छिड़काव सेहो जे छै से सरकारी माध्यमसँ करायल जाइ छै घर घर करायल जाइ छै अपन जे छै से चारो आसपास इलाकामे करायल जाइ छै आ सरकारी कर्मचारी द्वारा जे छै से कचड़ा अपन उठा उठाकऽ सब लए जाइए आओर एहिसँ जे छै हमर आसपासके वातावरणमे जे छै से इसकुल सबके माध्यमसँ जे समय समयपर एन सी सी के टीम जे होइ छै हुनको सभकेँ द्वारा जे चाही से झाड़ू सब लगवाओल जाइ छै तऽ ओहियो सबके माध्यमसँ साफ सुथड़ाके बेसी ध्यान राखल जाइए